सहरसामे मुख्य प्राकृतिक संसाधन पर्यावरणीय चुनौती अछि जे एहिठाम हर समय बाढ़िक आशंका बनल रहैत अछि आओर प्रदूषण भी प्रदूषण के स्तर भी बहुत ऊँच अछि एहिठाम साफ सफाइके तऽ अगर हाल फिलहाल सॅं शुरुआत भेल अछि स्वच्छताके आओर कूड़ाके डब्बा सबके भी उपयोग आब लोक करैत अछि किन्तु एखनो वृक्षारोपन के प्रति ग्रामीण लोकक या सहरसाके जतेक भी निवासी छथि हुनकर दृष्टिकोण नहि बदलल ये